साढ़े प्रांत च साढ़े राज्य से राज्य च बड़ी सारी भाशां बोला जंदियां ते साढ़ी भाशा च जेह्ड़ी साढ़ी बोल्ली ऐ ओह्दे च बड़ा सारा अंतर अस दिक्खने दिक्खी सकने जि'यां कि में जि'यां कि अस अस हर पंज यां दस किलोमीटर च दिखने कि साढ़ी बोल्ली च कोई ना कोई अंतर आई जंदा ते साढ़ी जेह्ड़ी मात्तर भाशा ऐ जेह्ड़ी ते प्रांते दी भाशा ओह् डोगरी ऐ ठीक ऐ ते अजकल्ल डोगरी जेह्ड़ी ऐ साढ़े प्रांते दी भाशा ते है पर अगर असें पढ़ना अग्गे यां अग्गे असें नौकरियां चाहिदियां ते ओह्दे आस्ते बड़ा जरूरी ऐ कि कि बंदे गी अंग्रेजी यां हिन्दी दोनें चा कोई ना कोई भाशा जरूर आनी चाहिदी जैदातर लोक उस्सी उस्सी गै नौकरी च रखदे जिसी अंग्रेजी शैल करियै बोलना आंदी ते ते अजकल्ल दे जेह्ड़े युवा न उनें पसंद ते ऐ डोगरी सुनना पर बोलने निं आंदी कीं कि जे जेह्ड़ा बंदा डोगरी बोलदा उस्सी लोक सोचदे कि ग्राईं ऐ पिशड़ दा तां करियां अजकल्ल दा जेह्ड़ा युवा ऐ ओह् डोगरी बोलना जैदा पसंद निं करदा पैह्ली गल्ल ते इयै ते दुई गल्ल एह् ऐ ते मां प्यो वी पूरा कोई कोशिश निं करदे कि बच्चा जेह्ड़ा डोगरी बोल्ले ते इयै कारण न कि जेह्ड़ा अजकल्ल दा युवा ऐ ओह् अपनी जेह्ड़ी मात्तर भाशा ऐ ओह् बोलना नेईं सिक्खा दा ऐ यां उस्सी भुल्ली चुके दा ते असैं पूरी कोशिश करनी चाहिदी कि डोगरी कि अस बड़ाई सकन